जी बोलिए जी राशन का सामान जैसे तेल हो गया शक्कर हो गया निरमा हो गया चॉकलेट के डब्बे वगैरह हो गए अचार का डिब्बा हो गया आपको क्या चाहिए डिलीवरी आपको कब तक चाहिए बीस तारीख तक ठीक है ठीक है बीस तारिख तक डिलीवर कर देंगे जी दाल हो गया चावल भी हो गई फिर यहाँ से आटा वगैरह भी पिसा हुआ आता है आपको बीस तारीख तक डिलीवर करवा देंगे ठीक है और कुछ सामान चाहिए तो जी जी कुरकुरे भी हैं जी आप मुझे लिस्ट बनाकर सेंड कर दीजिएगा इसी नंबर पर पता लिखकर आपको बीस तारीख तक आपको सामान अवेलेवल करवा देंगे जी ठीक है धन्यवाद